मच्छर से होइबला बिमारीके कारण इएह जे बुखार लागैए मलेरिया भऽ जाइए डेंगू भऽ बुखार लागैए दिमाग पर बुखार चढ़ि जाइ छै ओहिके लिए ओहि से बचावके लिए अपना सबके चाही जे मच्छरदानी लगाबु या अगरबत्ती एक टा चलल छै से जला लियऽ या अबै छै ओ बारू जलबै बला जे इस्टैण्डमे ओ खोइँस दै छियै हमरा सबके याद नहि यऽ लेकिन प्रयोग करै छी ओसबके ताहि लऽ कऽ ओहि सब ओसब जलेला सँ मच्छर नहि आबै छै मच्छरदानी से भागै छै सब ब्यबस्था सँ बचैके लेल अपन ब्यबस्था राखैके होइ छै नहि राखबै तऽ अनेकोँ रङ्गके बिमारी हेतै इसब तऽ दोसर कोइ नहिए करत अपने करैके होयत अपने करबै या बाल बच्चाके बचाके राखु बाल बच्चाके सेफमे राखु जाहि सऽ बिमारी सऽ बचल रहत आ नहि तऽ बिमारी डेंगू बुखार मलेरिया इसब जानलेवा होइ छै जान बचबैके लिअ तऽ किछु कऽ सकैत छै ब्यबस्था मच्छर भागै उगैके लिए धुआँ करू जे ओहो से मच्छर भागत ब्यबस्था करियो बिमारी नहि होयत ब्यबस्थामे नहि रहबै लापरवाही जीवन जीबै तऽ किछु भऽ सकैत छै अपन प्रयास अपन ब्यबस्था अपन सहयोग सभमे रहु कोनो दिक्कत नहि होयत नहि रहबै लापरवाही रहबै तऽ अनेकोँ रङ्गके परेशानी अयतै अपनो भोगबै दोसरो भोगतै सब आदमीके परेशानी हेतै इएह हमर प्रयास अछि आ अपनो बचब अहुँ सबके चाहै छी जे अहुँ सब बचल रहु बालो बच्चाके बचाके राखु